हलो सर आप अमेज़ाॅन हेल्पलाइन नंबर से बोल रहे हैं ओके सर मैंने एक बैड ऑर्डर किया था हाँ हाँ दो दो बाय छः का ऑर्डर था येस सर हाँ सर लेकिन आपने बैड भेजा है उसमें थोड़ी दिक़्क़त है हाँ जैसे उसकी कुछ जो प्लाई होती है वह उसमें सैट नहीं हो रही है हाँ स्क्रू वग़ैरह टाइट नहीं हो रहे हैं मलतब स्क्रू कुछ और के हैं और उनमें छः मतलब जो होल होता हैं व अलग हैं हाँ बट सर अब रिटर्न तो करना पड़ेगा येस लेकिन आप रिटर्न ले ही नहीं रहे हैं मतलब रिटर्न ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आपके पास हाँ बट सर ऐसा थोड़े ना मैंने उसके चौबीस हज़ार पे किए हैं हाँ तो चौबीस हज़ार लैयक़ बैड ही नहीं है आपका आपको प्रॉडक्ट सही से देना चाहिए था ना बट सर हाँ लेकिन आपको थोड़ा समझना चाहिए था ना कि प्रॉडक्ट कैसा है हाँ बट सर आ जो मैंने कलर ऑर्डर किया था ब्राउन लेकिन आपने उसको कुछ येल्लो सा अजीब सा कलर भेजा है उसका बट सर हमें प्रॉडक्ट तो चेंज करना है अब ऐसे अगर आप प्रॉडक्ट नैगेटिव जैसे ग़लत प्रॉडक्ट देंगे तो जो ग्राहक हैं आपके लेने वाले उन पर कुछ अलग ही वह पड़ेगा ना इन्प्रेशन लेकिन सर तो हम क्या रेभ्यु करें तो जो ऑनेस्ट रेभ्यु है वो डाल देते हैं फिर आप बेबसाइट पर येस सर लेकिन फिर रिभ्यू तो हम डाल ही सकते हैं कि आपने ऐसा प्रॉडक्ट दिया था हमने पे ट्वेन्ट पे हम ने चौबीस हज़ार किए थे लेकिन फिर आपने ऐसा प्रॉडक्ट दिया हम लोगों को येस सर मार्केट रेट से कम का है लेकिन आपने प्रॉडक्ट तो ख़राब ही दिया है ना और आप रिटर्न भी नहीं ले रहे हैं हाँ सर अब आपको रिटर्न लेना ही पड़ेगा येस लेकिन सर फिर जो बाक़ी लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी ना जो जो प्रॉडक्ट लेते हैं यूज़ करते हैं हाँ फिर ऐसे में ग्रा फिर तो हम आप पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएँगे सेकेण्ड बार कि आपकी वेबसाइट से एमेज़ॉन एक एक कम्पनी है उसने इतना बेकार प्रोडक्ट दिया हमें ग्राहक को और वह भी ऐसा बट सर थोड़ा करिए कॉम्प्रोमाईज़ आपको प्रोडक्ट है तो एक्सचेंज कर के दीजिए या पेमेंट वापस दीजिए हमारी ठीक है तो सर अब दो दिन में हो ही जाएगा ना रिफ़ँड का प्रॉब्लम ख़त्म हाँ तो पूरे ट्वेंटी हाँ पूरे चौबीस हज़ार मिल जाएँगे अच्छा आपी लोग आ कर प्रोडक्ट सही करेंगे हाँ तो आपकी जो वेबसाइड है उसी से कम्पनी लोग आएँगे ठीक है बट सर भेज ही दीजिएगा दो दिन में हाँ ओके सर थैंक यू